हैलो ठीक ठाक तुस सनाओ ठीक ऐ आं ठीक ऐ अच्छा

ओह् इंया गै इंया गै करदे न आमीं गेदी ही अपनी बांह् दस्सन ते इन्ना टाइम लाया ते आक्खदे कदें इत्थे बनदी पर्ची कदें आक्खदे इत्थें बनदी पर्ची बड़ा टैम लांदे इंया अग्गें पिच्छें टरकांदे गै रौहंदे ते आंदे रौहंदे ते नंबर लाई ओड़दे पैह्लें मुशकल होई जंदा बड़ा ओह् मुशकल होई जंदा बंदै एह् होई गेदा एह् हफ्ता हारा होई गेदा असें नेईं जी बड़े मुशकल कन्नै नंबर आया धक्के पर धक्का चला दा हा ते में बी बख्शीनगर आई दी ही ते निं ऐ इत्थें सफारशें आह्लें गी दिक्खदे न इत्थें ते धक्का हा ते बड़ा रश पेदा हा इत्थें ते आइया ते आं भई एह्दे कोला बंदा प्राईवेट गै दस्सी लैओ ते बख्शीनगर इयै स्यापा आं ते करो कम्म जिंद राम करियै बैठी दी होनी ऐ छड़ियां गप्पां मारदियां रौहंदियां ते चाह् पींदियां रौहंदियां दिक्खदियां हैन निं ढंगै दा मैडम आई एह् आओ फिर चलगे ते प्राईवेट गै दस्सी लैगे कट्ठे होइयै एह् आओ फिर शामीं एह् अच्छा